हेलौ हे थिगानो माबा महा दोङो खबर सबर मोजांबा माबा नोंखो माबा सोंनो होननासो फन खालामनो नागिरदोंमोनलै आं बे मा होनो नोंसोर गामियाव सिंगार सासे दोङो ना अह होमबा अह जों बैसागोआव लिंनो साननायमोनलै बिखोनो नोंनियाव माबायदि होननानै सोंहरदोंमोन आरो बिदिनो एसे एसे रेदि खालामलांदों आरो ना उम ओमफ्राय मा होनो नों बाइ रायलायना होनो हागोन नामा बिदि ओमफाय फैसाया बिसिबांसो लायो नों उम

उम नों एसे रायलायना होदो जों माने जों थांगोन साननायमोन आरो ना बे साननैसोआव नों अह नों जों थांखालि नोंखौ खबर होगोन आं नों थाना होबानो जाबाय आरो एसे रायलायना होदो

बाखि मोजांबा उम नों कनटेक्ट खालामनानै जोंखो बुंबानो जाबाय उम उम हागोन दे नों बुं साननैसो सिगां बुंबानो जाबाय आरो दे